हिकु जनवरी ॿ हज़ार सत उणिवीह जनवरी नव सौ उणिवीह सौ असी टीह अगस्त ॿ हज़ार टे अठ दिसम्बर उणिवीह सौ नवे पंज मई उणिवीह सौ सतरि